नदीमे जहिया हमसब मछली मारली भैंसके गायके बकरीके पानि पिएली खेतीमे पानि पटेली अनाज काटिके आनली खेत खेत से ओहिके बाद बाँकी नहि भेल तऽ मछली ओछली तऽ मारबे करै छियै मछलीके बच्चा भी डालिके मछली पालन कयली गाय भैंस बकरी सबकेँ पानि पिएली राखिके खेतमे पानि पटेली खेतमे पानि पटेलाके बाद फसल काटली फसल उपजाके घर आनली गाय भैंस बकरीके देली अपनो खेली मबेशी शके भी खीयलहुॅं फेर खेतीमे पानि अगर नहि हइ नहि हइ खेत मे पानि देली फेर खेतके पानि से जोत कोर कयली पटेली भी आ